جی جی وعلیکم السّلام جی جی جی جی جی جی جی دیکھیے بہت اچھی بات ہے یہاں پہ آپ آنا چاہتی ہیں گھومنے کے لیے تو دیکھیے میں یہاں پہ ایک آپ کو ہوٹل بہت بہترین اور اچھا ہوٹل میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کا نام ہے ہوٹل ریور ویو بہت ہی اچھا ہے تمام فیسیلٹیز آپ کو اُس ہوٹل میں مل جائیں گی ایئر کنڈیشن آپ کو روم مل جائے گا فوڈ فیسیلٹیز مل جائیں گی آپ کو تو آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کتنے دِن کے لیے چاہیے دیکھیے پر ڈے ہمارے فیسلٹیز کے اُوپر ہے ہم پر ڈے کا رکھتے ہیں فائیو ہنڈریڈ ہے ہمارے پر ڈے کا ہے لیکن آپ کو پھر کم بھی ہوسکتا ہے بعد میں وہ تو جی جی جی جی میں کیب کا بھی آپ کو بتا دوں گا کہ کیب کے جو چارجز ہیں ہمارا ایک دِن میں آپ کو کافی ساری جگہ ہم یہاں پہ گُھما دیں گے جیسے قطب مینار ہوگیا یہاں لال قلعہ ہے جامعہ مسجد ہے تو ایک دِن کا ہمیں آپ ہمیں آٹھ سو روپیہ آپ کا لگے گا یہاں پر جی جی جی جی جی ٹھیک ہے میں آپ کی بکنگ فائنل کر لیتی ہوں جو مناسب ریٹ جیسا ہوگا میں آپ کو لگا دوں گا جی جی اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ ٹھیک شُکریہ اللہ حافظ